हमारे क्षेत्र में अगर बारिश की मात्रा के बारे में बताया जाए तो एक सौ चौंतीस मिली मीटर बारिश हुई है इसका प्रभाव मेरे जीवन में जो पड़ता है वह सबसे पहले तो यह पड़ता है कि अगर बारिश हो रही है तो हमें अनाज फ़ल सब्ज़ी बड़ी आसानी से मिल जाती है क्योंकि खेतों को बारिश के पानी की ज़रूरत होती है अगर बारिश ज़्यादा होती है तो भी दिक्कत होती है कम होती है तो भी दिक्कत होती है अगर बारिश सामान्य रूप से कितनी होनी चाहिए और जितनी खेतों के लिए बारिश के पानी की ज़रूरत है उतनी ही हो तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होती है तो इसका दुष्परिणाम भी इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है जीवन को मेरे को यह ऐसे प्रभावित करती है कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो हम लोग अपनी नौकरी पर नहीं जा पाते हैं सड़के टूटी हुई होती हैं अगर गाड़ी चलाते हैं तो कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है तो मेरे जीवन में यह प्रभाव पड़ता है दूसरा अगर देखा जाए की बारिश अगर होती है तभी हम लोगों को अनाज मिलता है फ़ल सब्ज़ी मिलती है तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन में दोनों तरह से है एक अच्छा प्रभाव भी है और एक दुष्प्रभाव भी है